ہيلو سلام عليكم جى ميں ارج خان بول رہى ہوں كيا آپ ڈاكٹر شاہ زيب بول رہے ہيں جى سر اصل مجھے كچھ پريشانى ہے ميں آپ سے كچھ بات كرنا چاہتى ہوں كيا اس ٹائم آپ فرى ہيں جى تو سنیے دراصل كل رات سے ہى كل رات سے ہى كيا بلكہ تين چار دن سے مجھے بخار آ رہا ہے اور مجھے جو بھى میں كھا رہى ہوں تو مجھے الٹى ہو جا رہى ہیں الٹى ہونے كى وجہ سے ميں كچھ ڈائجسٹ نہيں كر پا رہى ہوں كھا نہيں پا رہى ہوں ميرے پيٹ ميں كافى تكليف ہے بہت زيادہ درد ہو رہا ہے تو مجھے كافى كمزورى ہے تو اس وجہ سے ميں نے بہت سارى بہت مطلب كچھ ٹرائى كيا ليكن ميں كچھ كھا ہى نہيں سكتى ہوں تو آپ كچھ بتائيں گے ذرا جى اچھا جى

ڈاكٹر صاحب دراصل کچھ مسئلہ ہے جيسا كہ آپ نے ابھى بولا كہ كل آئيے گا دراصل ميرے ہسبينڈ جو ہيں وہ باہر چلے جاتے ہيں تو ميں كل كل تو میں اس وقت نہيں آ پاؤں گى ميں شام ميں سات بجے آؤں گى كيا آپ سات بجے كلینک پہ بيٹھے ہوں گے اچھا ڈاكٹر صاحب ايک اور پريشانى ہے وہ بھى سولو كرديجيے پريشانى يہ ہے كہ جيسا كہ ميں كل آؤں گى تو آج اگر رات ميں مجھے كوئى پرابلم ہوتى ہے تو ميں كيا كروں اچھا اچھا اچھا ٹھيک ہے چليے ميں اس دوائى كو كھا لوں گى ليكن آپ كچھ اور مطلب بتانا چاہيں گے جيسے كہ ابھى میں گرم پانى كا يوز كروں بوائل پانى كا اچھا جى اچھا اچھا چليے ٹھيک ہے آپ كا بہت بہت شكريہ ان شاء اللہ پھر آپ سے كل ملاقات ہوتى ہے اللہ نے چاہا ٹھيک ہے اللہ حافظ